हम जे गीत प्रस्तुत करय छी या रिकॉर्ड करय छी ओकरा हम चुनय छी कि सबसँ पहिने हमरा दिलमे कि चलि रहल यऽ अगर हमरा खुशीके मन यऽ तऽ हम साहोरके सहोर गाबय छी अगर हमरा दुख यऽ तऽ हम ओहनवला गाना चुनय छी जैमे ओ इमोशन होइ ओकरबाद भी अगर हम कोनो पब्लिकपर गाना गाबय छी या लोगोके लिये गाबय छी तऽ हम लोगके मन देखय छी ओकर मन भाँपय छी कि हुनकर मनमे कि चलि रहल छै माहौल केहन यऽ अगर खुशीके माहौल यऽ ओइमे अहाँ दर्दवला गीत गेबय तऽ लोग नहि ओकरा मतलब मस्ती कए पाबय छै ने ओकर साथ जुड़ि पाबय छै तऽ हम सबसँ पहिने कोशिश करय छी कि जब हम गीत गाबी तऽ हम समझि ली कि आसपास केहन चलि रहल छै हम ओइसँ अपना आपके सिंक्रोनाइज कए पाबि रहल छी कि नहि पाबि रहल छी अगर हम ओइसँ सिंक्रोनाइज कए पाबि रहल छी तऽ हम बहुत नीकसँ ओ चीजके प्रस्तुत करय छी आओर गाबयके साथ साथ थोड़ा बहुत अपन मतलब कहि सकय छी कि हरकतसँ या थोड़ा बहुत अपन मुँहके बनावटसँ भी लोगोके बहुत हँसाबय छी खुश करय छी आओर हमरा ई बहुत नीक लागय यऽ आओर चुनौती तऽ रहइये छै किएक कि अहाँके दर्शकके समझनाइ पड़य छै ओकर इमोशन कि चलि रहल छै खास कए कऽ तकरबाद अपना आपके ओइ चीजमे ढ़ालनाइ ई बहुत पैघ चीज रहय छै कभी कभी किएक कि अहाँके हर समय मूड एक जैसा मूड नहि रहय छै कभी कभी अहाँ बहुत खुश रहय छी लेकिन दर्शक के किछु आओर चाही कभी कभी अहाँ नहि चाहय छी कि हम कोनो लोकल फोक सांग गाबियइ जेकी दोसर लैंग्वेजमे आओर जैमे गन्दा शब्द यूज अश्लीलता जानिते छियै बढ़ि गेलइए उ यूज करी लेकिन तकरबादो पब्लिकके लिये करऽ पड़य छै तऽ ओकरा सबके लिये कनी कनी गिव अप केनाइ लेकिन फेर गाना तऽ गाना छियै ओकरा लिये कि ही कही आब तऽ ओकरा लिये तऽ किछु ने किछु कि कहय छै दर्शकके डिमांड गाबइये पड़य छै